हैलो हंजी जनाब बस माराज तुस सनाओ कु'न बोल्ला दा हां केह्ड़े भला केह्ड़े भला हां अंजी अंजी अंजी बीर सनाओ केह् हाल ऐ ठीक ओ होर घर सब ठीक निं जी जी बस हां यरो केह् ऐ केह् जमीन जमीन दा केह् ऐ केह् केह् बिपता पाई दी तुसें ई सनाओ हां जरो में तुसें ई आखेआ मिगी जनवरी म्हीनै झंडै आह्ली बल लगदा तुस बड्डे भ्राऊ ने गल्ल करी लैओ तुसें ई कदें कीती ही उं'दे कन्नै गल्ल दिक्खो आं तुसें में सनाए दा हा मी मिकी चाहिदी शिड़कै कंढै शिड़कै कंढै बी निं चाहिदी जित्थै जित्थै पा हां पानी पीने दा सोर्स जिन्ने सारा ओह् भङ भुङ सारा ओह् ओह् चाहिदी एह् निं ऐं कि बिच ग्रांऽ ईं झुड़ी झाड़ियें च जेइयै अग्गें ग्रांऽ ग्रूं झाड़ुआं उत्थै निं चाहिदी ऐ मिकी पूरे पूरे मालकी चाहिदी होनी चाहिदी मिकी चाहिदी कोई डेढ़ कनाल मरला ठीक ऐ ठीक ऐ डेढ लक्ख रपेआ आं डेढ़ कनाल तक्कर चाहिदी मिगी ठीक ऐ ठीक ऐ बधिया चीज ऐ एह् हांजी

केह् नेहा चला दा अट्ठ लक्ख रपेआ मरला चलो सत्त लक्ख रपेऽ मरला कराओ ओह् कोई गल्ल निं ऐ बस दिक्खो जगह् होनी चाहिदी पूरी शिड़कै कंढै

हां भी बधाओ बधाओ गेड्डी गल्ल भी मिगी मिगी मिलो भी बाहर आइयै कुतै कुत्थै मिलगे तुस करो फिक्स मीटिंग हां हां झत्त करीओड़नेआं इक बार तां भी जेह्ड़े बक्ख न बड्डे भ्राऽ ओह्दे कन्नै जाएओ उस्सी आक्खी ओड़गा अ'ऊं भेज्जू ना में उस्सी ओह्दे कन्नै मिली लैओ गल्ल बात करी लैओ ठीक ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ गुरूजी ठीक ऐ